जदूं अस निक्के नेह् होंदे निक्के निक्के होंदे हे तां मेरी बुआ दा ब्याह् हा इक बारी ते साढ़े उद्धर ना पानी दी बड़ी स्मस्या रौह्दी ही बिपता गै रौंह्दी ही पेदी कि पैह्ले जमाने च पानी दी बड़ी प्रावलम होंदी ही पानियै दी छड़ा बाईं दा ढोंदे हे पानी कोरज बरसांतीं दे दिनैं कोरज होंदी ही कोरजा दा ढोना जाईयै पानी अस चाएं चाएं जंदे हे पानी पीने गी कोरजू पानी होंदा हा ते इयां ते पैह्लें ते बड़ा जादा स्यापा रौंह्दा हा अज्ज कल ते घरें घरें नलके लाए दे पानी दी कोई प्रावलम गै नी ऐ पैह्लें बड़ा होंदा हा ते मेरी बुआ दे ब्याह् गी केह् होआ इक बार पानी दी बड़ी स्मस्या होई अदूं साढ़ी बांऽ बी बड़े दूर थल्ले ही मन्दरै कोल ते मेरे मामा होर गै लगदे न उनैं बच्चे सारे कट्ठे किते तुस जाओ पानी ढोवो उद्धरा दा इन्ने इन्ने फेरे लाह्गे हर पेरे दे तुसेंगी पंज रपे थ्होने उस जमानै पंज रपे बी बड़े होंदे हे त्रै रपे दा ते पेस्ट बिस्किट थ्होई जंदा हा असें सोचेआ जिन्ने जादा फेरे लाह्गे ते उन्ने जादा पैसे बटोई जाने ते में केह् कीता अपने निक्के निक्के भ्राह् किट्ठे कीते ते जो बी ऐहे अस सारे गे फेरे लाने गी पानी ढोता फेरे सेरे लाए पैसे लैत्ते ब्याह इंजाय कीता अदूं असें दूर जाना मतलव कोई दस मैंट लगदे हे साढ़ी बांऽ दा रस्ता उत्थें असैं कुप्पियें कुप्पियें ड्रम इन्ने जादा भरी दित्ते हे उनेंगी ते हून ओह् जमाना अज्ज कोला दा पैह्लें किन्ने बीह् साल पैह्लें दी गल्ल सना नी तुसेंगी में ते हून ते काफी ऐसा कुुश रेह् दा नी ऐ पानी दी ते स्मस्या गै नी रेह्दी ऐ हून कोई बी ब्याह् आंदा ते पैह्लें गै अन्डर ग्राऊंड़ टैंक बनाए दे होंदे उप्पर शत्तें उप्पर टैंकियां होंदियां नलके बी होंदे ते तां बी पानी घटी जाए घर घर गड्डियां आई जंदियां पानी सुट्टनें गी ते बाकी क्रेट आह्नी ओड़ने अस पानी आह्ले किंगफिशर बिसलरी बगैरा ब्याहें च इयै चलदियां बॉटलें आह्ला पानी गै चलदा लेकिन उस जमाने च ते इयां बड़ी स्मस्यां दिक्की दियां सारें मेरी ममी दा जदूं ब्याह् होया उनें केह् करना उट्ठनां सारें कोला दा उनें पैह्लें जाना बाईं पानियें दा फेरा आह्नना सिरै पर चुक्कियै इन्नै दूरा दा लेआंदियां हां फ्ही उनैं रुट्टी बनानी मतलव काफी जादा असें ते इयां घर कोई फंक्शन होंदा हा फंक्शन होई जंदा हा फ्ही सारे बिस्तरे चुक्कियै लेने कोई खड्डा लेने कुदै कुदै लेने उत्थें धोने जाइयै पानी नी होंदा हा धर बिस्तरे धोनें गी ते बिस्तरा केह् दोना कुसै दे घर बच्चा होई जंदा हा ओह् बच्चे आह्ले जेह्ड़े ओह्दे मम्मी गी चाली दिन होई जंदे हे कुसे बच्चे गी ते ओह्दे बाद उसदे बिस्तरे धोने होंदे हे ओह्बी चुक्कियै लेने खड्ड तुप्पनी कोई जां कोई बांऽ तुप्पनी उत्थें जाना दोनें गी पैह्ले जमाने च जेह्ड़ा हा मतलव अग्ग कोला दा मतलव थोह्ड़ा पास्ट दी गल्ल करचै तुसें पिछली गल्ल करचै अस ते पैह्लें ऐहा मुश्कल ते अज्ज कल कोई मुश्कल नी रेह्दा पानी दा अज्ज कल सब किश ठीक होई दा इयां मतलव काफी जादा फैसलिटियां होई दियां सुविधां होई दियां अज्ज कल हर इक चीज दियां पानी दियां बी भाखी होई दियां अज्ज कल ते नलके हर जगाह् पाईपां नलके अज्ज कल फ्री दे नलके बी लग्गे दे पैसे आह्ले बी लग्गे दे ते पानी दा कोई बी जादा प्रावलम नेईं रेह् दी ब्याह् कारजें गी बी